جی ہاں بہت سی ایسی چیزیں جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے جیسے کہ سلائی کڑھائی بنائی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو سلائی کرنا یہ ہم لوگوں نے اپنی امی سے سیکھا انہیں بھی ہم لوگوں نے سلائی کرتے ہوئے دیکھا دیکھتے دیکھتے ہم لوگ بھی سیکھ گئے پھر ہم لوگوں نے بھی کوشش اسے سلنے کی کچھ خرابی نکلی پر کوشش تو کی اور وہ سلا بھی ہم لوگوں نے بنائی بھی سویٹر وغیرہ جو بنے جاتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے کوشش کی بننے کی وہ بھی کچھ خرابی نکلی پر زیادہ اچھا نہیں ہوا پر ہوا کوشش تو کی ہم لوگوں نے پھر ایسے ہی کوشش کرتے کرتے ہم لوگ سیکھ گئے اور بھی بہت ساری اور اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے باہر کے لوگوں ادر لوگوں سے سیکھا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے کسی اور سے بھی سیکھا ہے وہ سیکھا ہے ہم لوگوں نے اور ہم لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے وہ ساری چیزیں کرنے میں